ड्रॉइंग क्लास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था ड्रॉइंग क्लास में ऐसा लगता था कि काफ़ी शौक़ से मैं करता था ड्रॉइंग क्लास ऐसा है कि इस्केच बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ काफ़ी सुंदर इस्केचेस और वर्कशॉप वर्कशॉप में ऐसा है कि वर्कशॉप में भी भाग लेने में काफ़ी आनंद आता है वर्कशॉप में काम करना ऐसा लगता है कि कि जैसे कि अपन किसी चीज़ को बिगड़ी हुई सी चीज़ को सुधारना आज हर डॉक्टर का पेशा है तो मैं भी यही सोचता था कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ जाेकि मशीनों का डॉक्टर हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें करके ड्रॉइंग और वर्कशॉप